उद्यम एकटा बहुत विकास के बहुत बढिऑं श्रोत छियै जेकरा कि सरकार के बहुत आगा बढ़ाना चाही आओर सरकार किछु किछु जगह पर एहिना कमी कय रहल छै जे कि ओकरा दूर कय कय छोट सॅं पैघ उद्यमी के सहायता कय कऽ ओकरा आगाँ बढ़ेबै तहन विकास बहुत तेजी सॅं हेतै